ہم اپنے گھر میں تلسی تو اگاتے ہیں تلسی ہے اس کو اگاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں سردی کھانسی وغیرہ کے لیے بہت فائدہ مند اور مفید ثابت ہوتی ہے اور اس کا علاج اینٹی بائیٹک سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے کیوں کہ یہ کہتی ہے یہ اتنی یہ ایک ایک قدرتی علاج ہے ایک دیسی علاج ہے ایک آیورویدک علاج ہے اور آیورویدک علاج ہر معاملے میں اینٹی باٹیک گولیوں اور ان کی داواؤں کے علاج سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے